ہاں سر بولیے سر ہاں سر مچھلی والے سے ہو رہی ہے آپ کی جی بولیے جی ہاں سر آپ جو مچھلی چاہیں گے وہ مل جائیں گے پلسا ہے جی جی ہاں سر فرائی کے لیے دیکھیے سر اب پلسا ہے اور لکی ہے اور اس جی اور مانگور ہے یہ کے لیے آپ کو فرائی کے لیے مل جائے گا سر اور گرے جی یہ پوٹھی ہوا چھئی ہوا اور وغیرہ وغیرہ بہت چھوٹی مچھلی گریوی کے لیے جو بھی سر آپ جیسے ہوتا ہے بڑھیا چاہیے جتنا جی گریوی کے لیے آپ کو سستے میں مل جائے گا سو دو سو روپئے کے جی آرام سے مل جائے گا اور فرائی کے لیے تھوڑا فرائی کے لیے تھوڑا بڑا مچھلی رہتا ہے اس کے حساب سے آپ کو پیسہ دیکھ کے دیجیے گا دو ڈھائی سو ایسے ہی رہتا ہے اس کا سر سر یہ ہو سکتا ہے مگر جو دیکھنا پڑتا ہے آدمی ڈپنیڈ کرتا ہے آدمی پہ اسی حساب سے دیا جاتا ہے کچھ بھی جیسے آپ لیں گے بولیے سر جی اچھا سر یہ دیکھیے ہمارے گاؤں ہے بگل میں جلے نام کا ہے اور وہاں سے صبح چھ بجے سے دوپہر دوپہر میں رہتا ہے بارہ بجے تک پھر دوپہر سے تھوڑا ریسٹ لیتا ہے انسان ایک ایک گھنٹہ پھر ایک بجے سے شام میں چھ بجے تک رہتا ہے سر تھینک یو سر